जेह्ड़े सारें कशा पैह्लें असें इंग्रेडिएंट्स चाहिदे किसे बी सब्जी गी बनाने कोई बी कुकिंग करने हा पैह्ले ओह् होंदी जेह्ड़ी उस सब्जी गी बनाने कोई बी कुकिंग करने आस्तै ओह्दे रॉ मैटीरियल जि'यां होई गेआ बाई चांस अस कोई सब्जी बना दे औदे आस्तै सारें'शा पैह्ले असें चाहिदी सब्जी चाहिदी उसी कटिंग करियै बिल्कुल रक्खना क्योंकि ओह् जि'यां अस तेल कड़ाइयै च पागे ते ओह् कन्नै कन्नै असें पांदे जाना उदे कन्नै जि'यां असें जरूरत होगी क्योंकि फ्ही असें टाइम नी लग्गना उसी कट्टने दा सोचगे पैह्ले अस तेल गरम करनेआं फिर कट्टगे एह् चीज़ां असें जेह्ड़ियां पैह्लें चाहिदियां होन्दियां स्पीसीज़ जेह्ड़े होई गे मसाले होई गे जेह्ड़े मसाले बीअसें कन्नै कन्नै चाहिदे ते ओह्दे बाद नमक बगैरा सब किश चीज़ां एह् कन्नै कन्नै चाहिदियां ते जि'यां अस फिर कुकिंग स्टार्ट करगे तेल गरम कीता किश बी कीता ते ओह्दे बाद एह् चीज़ां असें रेडी कन्नै कन्नै चाहिदियां